हमर इहाँ तऽ हमर इहाँ तऽ बहुत प्रकारके मछली पोठी सिङ्गही आओर अथी बरफवला भी मछली इहाँपर मिलै छै लेकिन हमरा तऽ इहाँपर बगल हमरा आर कोसी छै तऽ हमरानी ज्यादातर हम हमरा घरमे तऽ कोइ खाइवला नहि छै लेकिन हमहीँ खाइ छिए अकेले लेकिन हमरा तऽ जब भी खाइलोँ तऽ सिङ्गही खरीदलोँ आओर नहि तऽ कब्बै हमरा कालामे मछलीमे चाहे जेभी मछली मिलि जाइ वएह खेबै आओर बरफवला मछली हमरा एकदम बिल्कुल पसन्द नहि छै इसलिए खाना अगर मामिलामे कहबौ तऽ हमरा लिए मछलीमे तऽ हमरा आओर सिङ्गही अगर ज्यादातर हमरा प्रिय छै सिङ्गही मछली या हम सप्ताहमे तऽ दू बेर खाना ही खाना छै ई हमरा बान्हलऽ छै अगर मछली बाइ चान्स अगर सप्ताहमे दू बेर नहि मिललै तऽ लास्टमे हमरा इएह कि होइ छै कि हमे मुर्गा तुर्गा खइने छी आओर हम खाइ छी तऽ खस्सीके मीट पनरह दिनोपर एक दिन खाना चाहिए इसलिए मछली हमरा पसन्द छै काला मछली हमरा प्रिय भोजन छै